हाँ टेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत तरह से सहायता की है हर एक एरिया में टेक्नोलॉजी ने हमारा साथ दिया है और ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही रहा है ऑनलाइन में हम ने कई हॉस्पिटल्स में बुकिंग भी करवायई है और किसी हॉस्पिटल को चेक करना हो या किसी मेडिसिन के बारे में जानना हो या ये पता लगाना हो कि हमारे सब से क़रीबी हॉस्पिटल कौन सा है या ये पता लगाना कौन से डॉक्टर किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है इस में हमारी बहुत ही ज़्यादा सहायता की है इस मामले में और ऑनलाइन आने के बाद ऑनलाइन के चलन में आने के बाद एक हर एक आदमी को बहुत ही ज़्यादा सुविधा हुई है पहले उसको किसी भी हॉस्पिटल में जा कर पता लगाना पड़ता था आज वह अपना समय और पेट्रोल की बचत कर के आसानी से घर बैठे कहीं भी जाने का पता लगा सकता है इस ने बहुत ही अच्छी सहायता की है हमारी